एक बार हमने शहरों में गया हमको अच्छा नहीं लगा वहाँ का वातावरण हमको अच्छा नहीं लगा अब देहात हमको अच्छा लगता है गाँव है हमारा हमारे गाँव में रहन सहन अच्छा है हवा अच्छा चलती है औ गाँव घर की सब सहेली आती हैं और पसंद है वहाँ पर तो एकदम गाड़ी घोड़ा आता है बोलता है और कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें हम देहात में अच्छा अच्छे मतलब तरह से हम रहती हैं वहाँ का तो हमको अच्छा नहीं लगता है देहात में सब सखी सहेली आती हैं तो बातचीत होती है वहाँ पर अपना कौन है मतलब कि हम वहाँ जाइए के हम अथवा बात करी हमको अच्छा नहीं लगता है हम तो यही रहना चाहते हैं हमको देहात का हवा सब पसंद है ए जा खेती बारी भी है गइया भैंस भी हैं यहाँ का सब अच्छा लगता है हम तो शहर में रहना नहीं चाहते हम तो देहात पसंद करना चाहते हैं हमका देहात में भी अच्छा लगता है हाँ रहन सहन सब अच्छा है यहाँ पर तो पंखा भी चलता है तोरे बेना भी हूँक लेने हाँ धरती माता है गऊ माता हैं यहाँ देहात हमको सबको पसंद है भगवान का पैर छूती हूँ यहाँ हमको अच्छा लगता है शहर में हमको पसंद पूजा पाठ भी अच्छा है यहाँ पर हम तो भगवान की फ़ोटो रखी हूँ वहाँ पर पूजा पाठ करती हूँ घंटी बजाती हूँ समय से आपन खाना बनाकर खाना पीना खाती हूँ गाँव घर की सहेली सब आती हैं सब अच्छी यहाँ हमको पसंद है देहात शहर नहीं पसंद है शहर में तो हमको नहीं रहना चाहती हूँ